एह्दे च असेंगी पुच्छेआ गेदा ऐ कि पंज जि'लें दे नांऽ दस्सने ते पैह्ला नांऽ आई गेआ जम्मू दूआ नांऽ आई गेआ साम्बा त्रीआ नांऽ आई गेआ कठुआ चौथा नांऽ आई गेआ रियासी पं'जमां नांऽ आई गेआ श्रीनगर